जय झूलेलाल मुंहिंजे ॼाण में वित्तीय उत्पाद जे रूप में म्यूचुअल फंड सभिनी खां वधीक सुठो ऐं सुठी शेवा आहे जंहिंमें भविष्य में वधीक में वधीक सफ़ल थियण जी क्षमता आहे इन ई जो ई मां सभिनी खे वधीक फोर्स कंदसि त म्यूचुअल फंड में पंहिंजो इंवेस्ट कनि जय झूलेलाल